ہم دیکھتے ہیں کہ اتّر پردیش کے تعلیمی شعبے میں بہت سے رجحانات اور تبدیلیاں ہو رہی ہیں جیسے کہ اب کی بار نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفشیل انٹ انٹیلیجینس ہے اس کے اوپر پڑھائی ہو رہی ہے روبوٹکس ہے اس میں پڑھائی ہو رہی ہے اور نئی نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں اور اس کے بیس پہ بہت سے ہمیں کورسز مل جاتے ہیں جیسا کہ آج کل کوکنگ میں بہت ہی زیادہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں تعلیم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس میں اچھی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اسی طرح سے کوئی کسی کے اندر اگر گانے کی اسکلس ہے ڈانس کی کوئی اسکلس ہے تو وہ اپنی اسکلس کے حساب سے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں آج کل لوگوں کو کامیابی مل رہی ہے اور لوگوں کو اسکلس کے مطابق ان کو پرائیورٹیز دی جاتی ہیں انہیں اچھے اچھے عہدوں پہ پہنچایا جاتا ہے